مشہور کالج آس پاس کے بوائز میں اسلامیہ انٹر کالج ہے ایس پی انٹر کالج ہے اور جنتا انٹر کالج ہے گرلس میں اگر کہیں تو فاطمہ انٹر کالج ہے جامعہ فاطمہ ہے اور خاندان میں اگر کوئی پڑھا تو میری چھوٹی بہن ہے جو جامعہ فاطمہ میں پڑھ رہی ہے